आमचे कोंकणी उलोवपी लोक आसात ते आपल्या पध्दतीन ज्या कोणाक आमची भाशा समजना ते आपल्या पध्दतीन समजावपाक यत्न करतात उदाहरण दितलें जाल्यार आनी कोण भायल्यान जर भोंवपाक आयलो दुसऱ्या राज्यांतलो मनीस आयलो जाल्यार ते एक तर तांच्या भाशेन किंवा हिंदींत उलोवपाक प्रयत्न करतात आनी त्या त्या जर प्रयत्नान जायना जाल्यार ते हात वारे करून तांका समजावपाक प्रयत्न करतात